एहि बीच ऐमज़ानसँ एकटा शर्ट नीक लागल तऽ किनलहुँ लेकिन जखन प्रोडक्ट आयल घरपर देखलहुँ तऽ ओ लिखने छले हे किछु देलक किछु लिखने छले हे सूती आ देलक सेमी सूत सेमी सूतबला ओ नहि पसन्द पड़ल तहन ओकरा फेरसँ रिफण्डके आप्शन देलहुँ ओ आब देखियौ कहिआ तक रिफण्ड दैए लेकिन एहिसँ अनुभव नहि नीक लागैए